आइकाल्हिमे सभ बिआ अर गिरेलकय हँ फूलके दशहराके मौसममे आबय छै तिरा मीरा फूल लगेतय ओहिमे चारु तरफ घेरा लगेतय ओहिमे खाद देतय ओहिमे जे छै से सुबह शाम पानी डालतय तब न जे छै से फूल हेतय तऽ फेर दशहरा पूजा चालू हेतय तऽ ओहिमे फूल लोढ़िके भगवती घर जेतय लोग वएह फूलमे कए रङ्गके छै तिरा मीरा फूल छै गेंदा फूल छै अड़हुलके फूल छै आओर हजारी गेंदा छै तऽ ईसभ फूलके पौधा एहि समयमे लगैत छै एहिसमयमे लगबय छै लोग ओकरा जे छै से बढिआँसँ पोषण पालन केलक आमके पेड़ लगाबय छै लीचीके पेड़ लगाबय छै आओर घास भी बुनय छै माल जाल लऽ एहि समयमजे दुगो बढ़िआँसँ लगेलक जे ओ मालकऽ जे आश्विन कातिकमे देलक काटिके खायलऽ सभ किछु लगेलक फूलके पाँच रङ्गके फूल लगेलक हजारी गेंदा लगेलक अड़हुल फूल लगेलक राजा गुलाब लगेलक हे वएह की कहय छै सँझा फूल लगेलक ईसभ फूल अखने उगेतय गाछ ओकरा गमलामे कऽ राखिकऽ बढिआँसँ सुबह शाम पानि डालतय तब नऽ ओ पौधा नमहर हेतय आइकाल्हिमे वएह लीचीके भी पेड़ लगाबै छै ओहो लोग लगतै अपना दुटा बाड़ीमे लगा देतय जाय काल्हिमे बाल बच्चा जे लोगकऽ गाछी वृक्षी नहि जेतय गाछ बेचयलऽ आबैत छै तऽ ओहो लोग मोल लयके लगाबै छै अपना पेड़ पौधा लगाकऽ अपना बाल बच्चाकऽ खातिर उगाबय छै जे दोसराके घर घर कलम गाछी नहि जेतय आओर की करतय